हम इसकुल जाइ छिए ने तऽ इसकुलमे नीक लागै छै सरकारी इसकुलमे खाना दै छै खाइलए ओतऽ नीक लागै छै रहैमे पढ़ैओमे नीक लागै छै खेलबो करै छिए आब इसकुलमे कम्प्यूटरो छै स्मार्टो किलास छै शिक्षा बेबस्था नीक छै सबरङ्गके मास्टर छै बहुत अच्छा पढ़ाइ होइ छै सब विषयके पढ़ाइ होइ छै विज्ञान होइ छै हिन्दी होइ छै गणित होइ छै अङ्गरेजी होइ छै जीव विज्ञान होइ छै रसायन होइ छै भूगोल होइ छै विभिन्न विषयके सबचीजके पढ़ाइ होइ छै सब किताबके पढ़ाइ होइ छै शिक्षा शिक्षामे बहुत सुविधा होइ छै सुधार भेलै नीक लागै छै पढ़ैमे खेलैत धुपैत सबकिछु करैमे नीक लागै छै पढ़ैपर रुचि बढ़लै हँ लोकसब आब पढ़ै लिखै छै आब जतऽ देखै छिए सब पढ़ै छै तेँ शिक्षा बेबस्था बहुत सुधार भेलै हँ